नमस्ते मैम यह बताइए मैम हम पूछ रहे मैम हमको जॉब जॉब करनी है मैम जॉब मिल जाएगी हमको झाड़ू पोछा करना है मिल जाएगी अच्छा चलो उसको इतना तो बताइए आप दाम उसका पैसा कितना मिलेगा हमें

चलो ठीक है जैसे हम यह सोच रहे थे मैम ना हम थोड़ा परेशान हैं हम इस समय बच्चों की फ़ीस भरनी है और उनके मतलब बच्चों के लिए कपड़ा लत्ता लेना है थोड़ा परेशान हैं फ़िलहाल मौक़े पर थोड़ा मदद कर दीजिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें नौकरी चलो ठीक है मैम तो मतलब नौकरी पर हम कब तक आएँ कल परसों से ठीक है लेकिन मैम एक बात और है मुझे कुछ पैसे नग़द चाहिए चलो ठीक है मैम नमस्ते मैम और मैम एक बात और कहना चाहते हैं जैसे हम यह सोच रहे थे कि क्या आपके घर में बस यही मतलब एक दो नौकरी है जैसे हो सकता है हम किसी और को भी लगवा सकते हैं इस काम पर सोच रहे हैं हो जाएगा चलो ठीक है बात करेंगे फिर उनसे अगर हम ठीक है अगर हम ही भर लेंगे तो ले आएँगे अपने साथ में फिर उन्हें भी लगवा देना ठीक है मैम और एक बात और है मैम मल्लम सोच रहे हैं कि थोड़ा पैसा वैसा और बढ़ा दीजिए क्योंकि मैम हम ठीक है चलो ठीक है कितना बढ़ाएँगी मेम चलो ठीक है तो यह बताइए किस दिन हम आपके घर पर आऍं किस दिन मैं आपके घर पर आऊँ काम करने के लिए मतलब किस दिन मैं आपके घर पर आऊँ काम करने के लिए यह बताइए हाँ यह भी बताइए कितने बजे आऊँ किस दिन आऊँ कल से आऊँ कि परसों से आऊँ आठ बजे से लेकर कितने बजे तक ड्यूटी करनी होगी अच्छा ठीक है नमस्ते मैम